हैलो हैलो एह् भिंडू सिंह ब्रोकर होर बोला दे बस ठीक महाराज में जमीन बेचनी ही अपनी नेईं महाराज छड़ी जमीन गै बेचनी ऐ घर निं बेचना ऐ ते तुस कोई बंदें लेआइयै दस्सो महाराज मेरी जमीन एह् बसोह्ली ऐ जित्थें पुल निं बने दा अटल ओह् पुल बने दा नी बसोह्ली ओह् डैमे दे कंढै जमीन ऐ हां कोई ऐ नौ कनाल जमीन ऐ हां ते तुस मिगी बंदे लेआइयै दस्सो ते में बेचनी ऐ बाकी जेह्ड़ी थुआढ़ी सेवा पानी होगी किश करी ओड़गे शाम्मीं भी हां ते मेरा एह् कम्म बी तुस जल्दी जल्दी कराओ क्योंकि में अपने जागतै गी ओह् ऐडमिशन दोआनी ऐ ते पैसे घट्ट पेई गेदे न हां नेईं हैन इसलै बचे दे निं हैन थुआढ़े कोल हैन ते तुस देई ओड़ो थोह्ड़े जेह् हां ते भी इक कम्म करो जादै गल्लां निं करो मेरी जमीन बकाओ हां दिक्खो दिक्खो में सनाया निं अट्ठ कनाल ऐ

हां फ्रुटी ते बथ्हेरियां पेदियां देई ओड़गे उसी कोई निक्का मुट्टा देई ओड़गे हां हां हां खलाई ओड़गे उसी किश ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं